जोंनि गामियावथ' बिदि सैमा अरजायोबोला गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि जेरै बिसोरनि नेमखान्थिफोरजों सोलिनायखौ लानानै जोङोथ' जेन'बा सोरबा सासे माबा मोनसे जाब्रबथाय जायोब्ला जों हथादनोथ' ड'क्टरनावथ' लांनो हाया गारिनि आंखाल थायो मानसिनि आंखाल थायो अब्ला जों हथाद लांनो हाया ना स' जोङो बेखायनो मा खालामो गोदो गोदायनि आबौ आबैमोननि नेमै सोलिबोनायबादियै मानोमोनलाय माइरंखौ अरग्लिनानै बे जे जायगायाव सैमाया अरदों बेहाय फुननानै होयो ओमफाय मुदुमफुल जायखौ मैफ्रु होनो बेनि आथाखौ आथिं जेराव अरदों बेहाय आथाखौ फुननानै होनाय जायो आरोखि बिफोरबादिखौनो बाहायो सैमाजों अरजाब्ला सानसेखालि जोंनि जायगायाव सासे गथ'वा सैमाजों अरजादोंमोन नाथाय बिखौ जोङो ड'क्टरसिम थाब लांस्लाबनो हायासै मानो होनब्ला ड'क्टराथ' खाथियावनो नांगो होनबानो मोनब्रबाना आरो मानसिनि नांगौ जायो बेहाय थांफाना थाहैनो आरो गारिफोरनि खोथा थायो जोंहाथ' गामिया एसे गोथौवाव अब्ला मारै लांस्लाबलायखो साइखेलजोंबोथ' जों दसेनो सहैस्लाबा बेखायनो जोङो गोदो गोदायनि आबौमोननि नेमखान्थि बादियै माइरं बेफोरबादिखौ अरग्लिनानै फुननानै होदोंमोन ओमफाय मोदोमफुल बेनि आथाखौ फुननानै होदोंमोन बेजोंनो गथ'आ मोजाङानो जास्लाबदों माने बे दसेखिनिनि थाखायल' आरोखि ड'क्टरखौथ' जोंनो नांखागौ ड'क्टरसिम मोनहैनो थाखायथ' जों गथ'खौ मोजाङै लाखिनांगोन ना बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबादि आयदा खाथब आदबफोरखौ बाहायग्रोनाय जायो जाहाथे मोदोमावहाय सैमानि गाज्रि इन्फेकसना हाबनानै थाग्रोआ ओंखायनो जोङो बेफोरबादि आदब खायदाफोरखौ बाहायग्रोनाय जायो जाहाथे सैमा अरनायनिफ्राय मानसिया बाहायो जोंनि गामिनि सासे गथ'निखौ बिबायदिनो खालामग्रोनानै उनावहायसो जों ड'क्टरसिम लांनाय जादों आरोखि जोंनि गामियाव बेबादिनो खालामनाय जायो अब्ला आं जेखौ मिन्थियो बेखौनो नोंसिनि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय गोजोन्थों